अस नां उत्थें यूरोप च जाना चाह्न्ने आं यूरोप बड़ी अच्छी कंट्री ऐ उत्थें बड़ी अच्छी सीटियां सीटिज न मतलब ग्रीस फ्रांस पैरिस स्पेन इटली ते होर बी बड़ी अच्छी अच्छियां सीटियां न उत्थें ते साढ़ी अच्छी सारे कोलुं अच्छी उत्थें ग्रीस ऐ ओह् इक बाइट सिटी ऐ ते अच्छे अच्छे उद्धर होटल न अच्छे बीचीस न ते अस इ'यै आखने कि चलो अस हिस्टोरीकल मोनुमैंट न उद्धर ते कोई नपोलियन हा ओह्दा बर्थ उत्थें होएआ हा ते बाकी एह् ऐ कि अच्छी सिटी अच्छी कंट्री ऐ यूरोप ते अस इयो प्रैफर करगे कि इसे अस इत्थै जाइयै ते इत्थै जाइयै अपना कोई अच्छा टाइम सपैंड करियै